हँ अच्छा छुट्टी भए गेलै इसकुलमे हँ हँ हम टाइम नहि देखि सकलियै कि मौसमके कारण टाइमके अन्दाज नहि रहलै ताहि दुआरे हम नहि ध्यान देलियै टाइम परमे अच्छा अच्छा नहि भेज दै छिअनि नहि कतहुँ बिजी भए गेल हथिन तेैँ नहि गेलखिन हँ हैया हम देखैत छियै कनि कतऽ छथिन से हाँ ठीक छै अहाँ कनि हमरा बच्चा पर ध्यान राखू किआ तऽ अपन बच्चा तऽ निकलि गेल होयत इसकुलसँ ओ तऽ आब अकेले जयतै बच्चा कनि तऽ अकेले होयतै तऽ कनि अहाँ ओकरा परमे ध्यान रखिऔ हम हैया देखैत छिअनि हिनको कतऽ छथिन फोने कए देबै बुझाइत छिअनि आ हम भेज दै छी बच्चा रहैत छै ने इसकुलमे ठीक ठाक पढ़ाइ लिखाइ चलैत छै ने ओकर ठीक हँ से घर परमे तऽ कनि धिआ पूता वाला ऊमर छै एखन पढ़ैसँ तऽ सब बच्चा कतराइत रहैत छै ने अथि मतलब ओहो रहत आइ नहि जयबो काल्हि जयबो आइ नहि जयबो एखन नहि जयबो करैत रहत टाक्से सब कहलहुँ बना ले बनाए लेबै तहन समझेलहुँ सए होइया जे इसकुलमे करैत छै पढ़ाइ कि नहि करैत छै तऽ ओहि दुआरे तैँ कहलहुँ कनि ध्यान तऽ अहीँ सब ने रखबै हँ हँ

हँ से तऽ छै हँ तैँ बच्चाके एतऽ सँ तऽ भेज देलहूं आ ओतऽ तऽ बच्चा मास्टर दुइये दिनमे जे छै जे हँ विद्यार्थीके केना पढ़ाइमे केहन मन लगैत छनि आओर मास्टर जहिना पढ़ेथिन बच्चा पर ओहिने असर होयतै आएल तऽ पुछलहुँ जे पढ़ाइ ठीक ठाक होइत छौ ने तऽ हँ होइत छै बाँकि तऽ नहि हमरो सङ्गमे रहैत छै आओर घर हम घरेलु आदमी छी घरक काज राजमे व्यस्त भए गेलहुँ तऽ ध्यानो कमे रहल भोर साँझ जहन टाइम बचल तहन एकरा खोज कए लेलहुँ देखि लेलहुँ पुछि लेलहुँ ओहि दुआरे अहाँके कहलहुँ कनि जे तहन आ देखिऔ जाइ वला हथिन गेलखिन कि हम फोन कए दै छिअनि जाइये वाला होयता बच्चाके ले आनथिन समय तऽ बड़ खराब छै ने कतहुँ कोनो काजमे फँसि गेल होयथिन तैँ एखन तक ओ नहि जा पयलखिन हँ भए सकैत छै आओर कहु आओर सब बढ़िआँ छै ने

हँ रखबै ध्यान तऽ मास्टरे सब ने ध्यान रखैत छै बच्चा ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै हम भेज दै छी ठीक छै